شادیوں کے موقعے پر ہم نے بہت ماترا میں پانی چاہیے ہوتا ہے پانی کا انتظام بہت زیادہ کرنا پڑتا ہے اس لیے ہم پانی کے انتظام کے لیے بڑی بڑی کمپنیوں فیکٹریوں سے پانی کا انتظام کرتے ہیں وہاں پہ پانی شیک کرتے ہیں کہ پانی ٹھنڈا ہے میٹھا ہے پھیکا ہے کسی کو پی کے پرابلم نہ ہو جائے کوئی بیمار نہ پڑ جائے پانی شیک کیا جاتا ہے شادی وغیرہ کے ہال میں ہر جگہ بڑے بڑے پانی کی ٹنکیاں رکھوائی جاتی ہیں پانی کی ایکسٹرا ٹنک ٹنکیاں بھی رکھوائی جاتی ہیں کہ کبھی پانی کم نہ پڑ جائیں شادی وغیرہ میں پانی بہت چاہیے رہتا ہے پانی ویسٹ بھی ہوتا ہے بہت پانی لگتا ہے اس لیے پانی کو پانی زیادرا ماترا میں رکھنا پڑتا ہے پانی پانی کی ہمیں بہت ضرورت پڑتی ہے شادی وغیرہ کے موقعے پر اس لیے ہم فیکٹریوں سے زیادہ ماترا میں پانی منگواتے ہیں بڑے بڑے ٹینک منگوانے پڑتے ہیں شادی وغیرہ کے ہالوں میں بڑی بڑی ٹنکیاں رکھوانی پڑتی ہیں